جی السلام علیکم ہاں جی میم خیریت سے ہیں آپ جی جی عادل بول رہا ہوں میم بہت بہت مبارک ہوں جی اللہ کا شکر بہت بہت مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ دہلی دہلی کا بیسٹ ٹیچر کا اوارڈ ملا ہے ملیں گے آپ کو مبارک باد پیش کرو فون کر کر جی میں پوچھا آپ سے پوچھوں کہ کس طرحپ نے اسکول کی اقدامات اٹھائے تھی کس طرح سے آپ کا ایکسپریئنس رہا اسکول کے اندر جی جی

ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ہمارے اسکول میں ماشاء اللہ ٹیچرس نے بچوں نے بہت ساتھ دیا تھا ہماری کلاس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ریزلٹ آیا انگلش کے اندر سب بچوں نے بہت محنت کری تھی اور پرنسپل نے بھی بہت جو ہے ہمیں ساتھ دیا تھا ہم نے بھی ایکسٹرا کلاسز دی تھیں بچوں کے چھٹیوں کے اندر بھی اور پئر کے بعد بھی ہم نے زیرو پیئرس لگائے تھے بچوں کے اور ایکسٹرا کلاسز بھی دی تھیں تو ماشاء اللہ اس کے بچوں کو جو ہے نا کافی کنٹرول ہو گئے تھا اسٹڈی کے اندر جی جی اسکول کا بہت سپورٹ رہا بچوں کے ساتھ بچے بچوں نے بہت محنت کری ہے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ جی جی چلیے کہ کسی دن جو اسکول میں آپ سے ملنے آؤں گا ان شاء اللہ میں پھر ملاقات کریں گے ٹھیک السلام علیکم